समय के साथ साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति हो मध्य प्रदेश की संस्कृति ही क्या हमारे पूरा पूरे भारत की संस्कृति धीरे धीरे बदलती जा रही है वर्तमान में समय में हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति में जो हमारे परिवेश थे प्राचीन काल के जो परिवेश थे उसमें काफी बदलाव आ चुका है हमारी ड्रेसेस बदल गई हैं हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति में हम पहले जो हमारा प्राचीन पहनावा था जैसे कि स्त्रियों का और पुरुषों का जो प्राचीन पहनावा था वह वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के कारण उसमें काफी बदलाव आ चुका है यहाँ कि हम शादी और अन्य कार्यक्रम में भी जो निमंत्रण कार्ड वग़ैरह देते थे तो पहले प्राचीन काल में या पुरा पुराने समय में या मध्य समय में हम जब किसी को भी निमंत्रण देने जाते थे तो हमारे घर की किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है किन्तु वर्तमान समय में मोबाईल ने हमारा समय और हमारे दायरे को काफी फैलाव दे दिया है अब हम अपने जो निमंत्रण कार्ड वग़ैरह हैं वे भी व्हाटसप के द्वारा एक दूसरे को भेज सकते हैं यहाँ तक कइ हम कई प्रकार के जो गिफ्ट आइटम वग़ैरह भी है वह ओनलाइन के द्वारा बुला कर हमने अपने समय का और बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर लिया है एक तरह से यह ठीक भी है और एक तरह से यह ग़लत भी है क्योंकि उस समय क्या होता था कि जब हम एक दूसरे के घर जाते थे तो हमारा जो आपस में जो मेल मिलाप था वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है लोगों के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम कम होते जा रहा है हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता के कारण परिवेश था वह अभी पाश्चात्य के कारण वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लड़कियों का पहनावा भी इस तरह हो गया है कि हम उन्हें पेहचान नहीं सकते हैं कि कौन लड़की है और किस तरह से कौन लड़का है यानी उनके मध्य में हम सामंजस नहीं बिठा पा रहे हैं उनकी जो हैयर इश्टाइल है और भी अन्य चीज़ें जो देखने से ऐसा लगता है कि यह काफी पाश्चात सभ्यता की ओर अग्रसर है तो इस तरह से मैं तो यह मानती हूँ कि हम पाश्चात सभ्यता को अपनाएं लेकिन साथ ही हम अपने देश की संस्कृति को भी ना भूलें और उसको भी बचाए रखें क्योंकि यही हमारे लिए अमूल्य धरोहर है